जेना खेल भए गेल अपना गाममे तऽ ओतेक नहि छैक लेकिन अपना गाममे क्रिकेट सब छै बढ़िआँसँ खेलै छै दोसर अलग अलग दोसर गाममे जे छै दोसर रङ्गमे नहि रहै छै बाढ़ि ताढ़िके रहै छै सम्भावना ओतय नहि भेल अहाँके दोसर गाम अहाँके दोसर गाम रहल तऽ ओहिमे जेना वॉलीबॉल भेल बॉस्केट भए गेल ई सब खेल भेल फेर खेल भए गेल अहाँके बास्केट बॉल भए गेल ओहिमे बढ़िआँ क्रिकेटमे छओ टा विकेट होइत छै एगारह टा प्लेयर रहए छै दू टा अम्पायर रहै छै ई सब भेल फेर अहाँके वॉलियो बॉलमे एगारह टा प्लेयर रहै छै कएक टा गेम रहै छै नेट होइत छै बीचमे ई सब भेल मनोरञ्जनके मनोरञ्जनमे अहाँके जेना टी वी भए गेल मोबाइल भए गेल ई सब अहाँ देखियौ ने खेलैए तऽ टी वी सबसँ देखियौ मोबाइल भए गेल एल सी डी भए गेल ई सब देखियौ अहाँ आनन्द आनन्द लए कऽ देखैमे आनन्द मजा बहुत लागै छै ई सब देखैमे खेलै कुदैमे आनन्द आबैए जे कहैमे पूरा आनन्द आबैए मनोरञ्जन लिए लेल आबैए साधनके